सुरुज भगवान जे ऊगतो पाबनि हम केलियै आ डुमतो पाबनि केलियै बहुत बढ़िऑं लगलै आओर सब पाबनिमे अच्छा ढंग से बढ़िऑं मनायल गेलै मनेलियै तऽ ओहिमे पान प्रसाद जे है ठकुआ पुड़ी केला सेब संतौला अंगुर नारियल छोहारा ईसब मिठाइ धुप अगरबत्ती माला सब चढ़लैनि खुब सुरुज ऊगतो हाथ उठेलियै सुरुज डुमतो हाथ उठेलियै खुब बढ़िऑं लगलै अयलियै घर पर बाल बच्चा सब हुनका प्रसाद पान सब बाँटि चुटि कऽ जे है से खेलियै पिलियै खुशी मनेलियै जिनका जहाँ प्रसाद बाटैके रहै बाँटि देलियै